ہیلو قاسم ڈرائیور بات کر رہے ہیں سر میں آپ کا کتنی دیر سے فون کر رہی ہوں آپ ایک تو فون نہیں اٹھا رہے تھے اور مجھے اتنی زیادہ دیر ہو گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں جب آپ کو نہیں آنا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ میں نہیں آ پاؤں گا بتائیے میں ٹرے میری ٹرین چھوٹ رہی ہے اور اب تھوڑی ہی دیر بچی ہے اب آپ جلدی سے آ جائیے میں قریباً ایک گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور اب آدھا گھنٹہ بچا ہے میری ٹرین چھوٹ سکتی ہے اب اور پتہ نہیں کیوں آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے اگر کوئی پریشانی ہو گئی تھی تو آپ مجھے پہلے سے بتا سکتے تھے کہ میں نہیں آ پاؤں گا تو میں کوئی دوسری ٹیکسی کر لیتی ابھی میں آپ کا انتظار کرتے کرتے اتنی دیر بعد آپ نے فون اٹھایا ہے اب جلدی سے آ جائیے اور مجھے میری منزل پر پہنچا دیجیے تاکہ میں ٹرین پکڑ سکوں اگر ٹرین میری چھوٹ جائے گی تو مجھے بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہوجائیں گی کیوں کہ مجھے ٹرین پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہے پلیز آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیے میں آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ